आपकाे आप कहाँ पे से बोल रहे हैं नदी के पास से बोल रहे हैं कि बेगूसराय जिला से बोल रहे हैं नदी के पास सेवा आपको पास नदी में कौन कौन सा मछली है

हाँ तो आपको इधर मछली का रेहू का क्या रेट है और माँगुर सिल्वर हाँ बुआरी का

सहूल होगा सहूल मछली ओ तो नदिए पर से लाकर के ओ सहूल मछली दे सकते हैं हम सहूल मछली लेंगे ताजा चाहिए ताजा चाहिए उसका रेट क्या होगा ठीक है तो सहूल मछली को आप कोशिश कीजिए जाल मरवाकर को निकलवाने के लिए हम वही लेंगे सहूल मछली कुरसा होगा सहूल और कुरसा कुरसा मछली भी होता है उसको भी निकलवाइए नदी में होगा निकलवाइए

अरे दो किलो सहूल लेंगे दो किलो कुरसा लेंगे और बुआरी लेंगे और ये सब मछली जब खपत होगा तो इसके बाद फिर और मछली लेंगे ये सब मछली कोस्टली होता है जल्दी मिलता नहीं है इसलिए हम नदी के पास फोन किए ठीक है सबसे कोस्टली होगा वही मछली हमको चाहिए और मछली

नहीं इतना ही मछली काफ़ी हो जाएगा आदमी तो घर में कम है दस आदमी है दस आदमी तो पच के भी मछली ले लिए हम अड़इयाँ है बामी सहूल है ओ भी चाहिए

थोड़ा थोड़ा मछली ओ भी एक किलो ले लेंगे क्या सबको रेट बताइए पहले

सहूल सहूल

कुरसा कितनो महँगा होगा तो लेंगे ही जब नजर आ जाएगा कुरसा मछली फिर ये ले लेंगे ठीक है आदमी को भेज रहें